हेलो ओ मतलब हम ने एक टा अथी एग्रीकल्चर सऽ बात कऽ रहल छी जे मतलब अहाँ जे खेती करै छियै ने तऽ हम हँ तऽ हम ओ खेती सबके बारेमे बताबै लै चाहै छियै तऽ अहाँ खेतमे खेती जे करै छियै ओहिमे कथीके यूज करै छियै जेना खाद होइ छै ने एक टा होइ छै जे मतलब बनल बनाएल खाद दोकान परमे भेटै छै ओ आनि लेलहुॅं आ वएह दै छियै खेत परमे नहि तऽ हम अहाँके बतबै लए चाहै छी जे अहाँ जे ई यूज करै छियै ने से मतलब अहाँके फसलके नुकसानो कऽ सकैए अहाँके जमीनके कम उपजाऊ बनबैया जाबे तक अहाँ इसभके चीजके यूज करै छियै ताबैयै तक ओ अथी रहै छै ओहिके बाद अहाँके जमीन बन्जर होयत फेर की कहै छै बहुत तरहके दिक्कत होइ छै अहाँके जे जे चीज उगबै छियै ने ओहो मतलब कम फाइदेमन्द होइए तऽ हम अहाँके बताबै हम एगो मतलब कृषि से सम्बन्धित जे विद्यार्थी छी तऽ ओहिमे बतबै लए चाहै छी जे अहाँ जे घरके जे खाद बनाएल जाइ छै ने हम अहाँ ओहिके बारेमे जानै छी किछौ हँ तऽ हम अहाँके अगर एहिके बारेमे किछु जानकारी चाही तऽ हमरा से अहाँ पुछि सकैत छी हँ तऽ हम बताएब अहाँ ओहि हिसाबे देखियो की करबे तऽ अहाँके जे चीज उपज जे रहत ओहो नीक होयत आ ओ लाभदायक होयत ओ कोनो भी तरहके जे कि अथी बहुत तरहके दिक्कत होइ छै जेना सामान खान पान सबमे जेकर कारण ओ खरा खराब होइ छै सुआद चीज तऽ नीक रहै छै लेकिन कुआलिटी कम रहै छै तऽ हम अहाँके कहै लए चाहै छी जे अहाँ घरके जे खाद बनै छै ने उर्वरक ओकरा ब बनाबैके कोशिश करियो आ अहाँ ओ जे ई खाद सब छै ओकर मतलब प्राकृतिक खादके बेसी यूज करू हुँ नहि नहि नहि तऽ अहाँ एहन काज नहि करू अहाँ घर पर बनबैके कोशिश करियो देखियो की करबै अहाँके एहिमे किछौ बेशी चीज नहि चाही अहाँ घर आस पासमे तऽ गाय सब होयत हँ तऽ गाय ओ भैँसक गोबर छै ने ओ लऽ लियऽ फेर मतलब ओकर जे अवशिष्ट पदार्थ होइ छै से लऽ लियऽ आर घर अंगना घरमे जे खाना ब बनबै छियै तऽ ओहिमे जे छिलका सब रहै छै ने जे सड़ै गलै बला चीज सब रहै छै से हँ से सब चीज लऽ कऽ आ ओ एक टा फार्मिंग होइ छै जे ओकरा प्रोसेस होइ छै ओहिके दुआरा ओकरा बनाएल जाइ छै आ ओ ओ बनाके ताहिके बाद ओ खेतमे जे अहाँ यूज करबै ने तऽ ओहि सऽ की होयत जे अहाँकेॅं जे चीज होयत स्वच्छ होयत फाइदेमन्द होयत ठीक छै ठीक